हेल' औ अ अ' फैनो हागोन फैदो अ' बोथोरालाय दासान्दि मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि बिदि जानानै दं आरो ओहो जेबो उसुबिदा जाया लामाफ्राबो दाना गारिफ्राबो जेबो प्रब्लेम गैला गोसोबायदि थांलाय फैलाय खालामनो हासै जेराव थाङो बिदिनो टाइमनि टाइम थांनो हासै आरो सिगांनि बायदि जेबो प्रब्लेम जाला दाना

औ दङ दंनायालाय बिदिनो जेरै मानास नेसनेल पार्क दं जुमदुवार बिदिनो बिराद मोजां मोजां माबा गारदेन खुलिबाय दाना जेरै ओम बेयावनो क'क्राझारावनो बाथौ रिजर्ट ओमफ्राय बिदिनो बङाइगावफ्रावबो खुलिबाय आरो दाना मेल्ला गारदेन बेरायनो ओमफ्राय बिदिनो काजिरङाफ्राव बेरायहैजागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो हरै क'क्राझारजोंबो दं आरो मोनसे जायगा बेयावबो बेरायहैजागोन थाङोबा अ' दाना मोजां मोजां जाथारबाय बेरायनो फट' लानोबो औ मोनसै दाना जेबो प्रब्लेम जाला आरो जोंनि आसामवबो मोजां जाथारबाय दाना देबेलप्द एसे एसे आस्टे आस्टेनो ओ बिदिनो बोथोरफ्रालाय मालाबा मालाबा गाज्रि जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बेरायबालाय फैदो फैजागोन थांजागोन मोजां मोजां जायगा दंसैना

ओ दे फैदो अ अ औ दे लोगो औ औ दे लोगो औ